कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलफारा जायगाया दा मुंदांखा पिकनिक स्फत बे जायगायाव गोदोनिफ्रायनो सरलफारा जायगायाव मानसिफोरा बेरायनो थाङो पिकनिक जाहैयो आरो बे सरलफारानि दैया भुटाननिफ्राय फैनाय दै भुटान भुटाननिफ्राय खाथि जाहैबाय बिनि थाखायनो बे सरलफारा जायगायाव बयबो बेरायनो थाङो आरो बे जायगायाव गोबां हाग्रा रिजार्व दङ जिब जुनार मैदेर बायदिसिना दङ सरलफारा जायगाया गोदोनिफ्रायनो मुंदांखा बे सरलफारायाव बयबो बेरायनो थाङो आरो पिकनिक जानो थाङो गोदोनिफ्रायनो मानसिफ्रा बे जायगाखौ मुंदांखा खालामनानै बे जायगायावनो बायदिसिना नायो थाङो आरो बे जायगायाव गोबां मानसिफ्राबो बर' सुबुंफोरबो नेपालिफोरबो रायजो जानाय दङ बे सरलफारा जायगायाव बेखौनो आं मोनथिगौ बिदि होन्नानै